हॅलो उबर कॅब हांव संचीता नागवेकर उलयता म्हाका तुजी कॅब बुक करपाक जाय धा जूना खातीर हय सबंद दिसा खातीर कॅब जाय म्हाका तुजी अवैलबल आसा तूं त्या दिसा बरें म्हाका आरपोरा सान पणजे सकाळींच्या सुवातेर व्हरोंक जाय आनी सबंद दिसा खातीर म्हाका तुजी कॅब जाय आमी पयलीं आयनोक्सान मुवी पळयतलीं तुवेंन आनी खंयच वचपाक जायना आं तूं रावोंक जाय थंयसर कितें म्हणटा वेटींग चार्जीस घेतलो बरें कितें वेटींग चार्जिस आसा तें सांग तुजें मुवी पळयल्या उपरांत बरेंशें रेस्ट्रान्टान आमकां जेवपाक व्हरोंक जाय मागीर सांजच्या टायमार आमकां मिरामार बीचार व्होरोंक जाय आनी मागीर येता आसतना पर्वरी मॅालान व्हरोंक जाय आनी मागीर आरपोरा हाडून पावोवंक जाय कितलें जातलें तुजें सबंद दिसाचे ते सांग साडेतीन हजार साडेतीन हजार खुबूच जाता तूं कितें तरी डिस्काउन्ट धर कितें कांय म्हणटा सबंद दीस आनी वेटींग चार्जीस बी लावन हो अमाउन्ट जाता आनी तेतूंत तूं कांयच कमी करचो ना बरें आसा हांवुय तुका फारीक करपाक तयार आसा कित्याक तुजी तातुन मेहनत आसा हा बरें तर धा जुनाक तुंवेन सकाळीं आमच्या ऐड्रेसार येवपाचे हांव तुंका ऐड्रेस म्हजो व्हाट्सएप करता बरें तर धन्यवाद